भोपाल ज़िले में अलग अलग तरीक़े के सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव मनाए जाते हैं यहाँ पर अलग अलग समुदाय अपने अपने सांस्कृतिक उत्सव अलग मनाते हैं जैसे मराठी भाषी समन्वय परिषद है वो पूरा सात दिन का एक उत्सव मनाता है जो मराठी भाषी के संदर्भ में है वैसे ही आप देखेंगे भोजपुरी समाज यहाँ बहुत ज़्यादा है भोजपुरी समाज अपना उत्सव मनाता है जो छत्त पर्व के आस पास ज़्यादातर संचालित होता है भोपाल के ऐसे भी उत्सव हैं जिन में सभी समुदाय सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग भाग लेते हैं उन में सब से प्रमुख हें लोकरंग यह छब्बीस जनवरी से ले के तीस जनवरी के बीच में मनाया जाता है और इस में अलग अलग प्रांतों के कलाकार आते हैं प्रदर्शनियाँ लगती हैं स्टाॅल लगते हैं व्यवसायिक गतिविधियाँ होती हैं ओर साथ ही साथ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्री स्तर के कलाकार आ कर यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं नृत्यों की प्रसुतियाँ होती हैं और रामलीलाओं की प्रस्तुतियाँ होती हैं ऐसे अलग अलग प्रसुतियाँ यहाँ होती हैं और ये चार दिन यहाँ अलग अलग प्रांतों के खानपान के स्टॉल्स भी लगते हैं तो हम सब इस में सहभाग करते हैं वहाँ जाते हैं और व्यंजनों का लुत्फ़ उठाते हैं साथ ही अलग अलग नृत्य शैली जो हैं या नाच या जो गाना या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनका भी लुत्फ़ उठाते हैं इसी प्रकार भोजपुर में भी एक सांस्कृतिक उत्सव होता है जो ख़ासकर नृत्य का सांस्कृतिक उत्सव है जिस में कथाकली कुचिपुड़ी भरतनाट्यम उडिसी आदि नृत्यों का भी परफॉमेंस होता है